लिरनाय समाव थुलुंगा गोनां आरो गोसो होथाबनानै थाबाय थानो थाखाय आं जेब्लाबो गोसो होथाबनानै आरो लेखानि फारसे माबायदियै गोसो होनानै फरायनो हागोन बिनि फारसे नोजोर बोनानै एबा गोसो खालामनानै आं थायो आरो आं रेगुलार डायरि जारनेलफोर लिरफेराखै जेब्ला आं लिरनो एबा फरायनो थायो अब्ला आं जोबोर गोसो होनानै बैखौ माब्रै गोसोआव लानो हागोन बेफोरनि फारसे थुलुंगा खांनाय गोसोआव सानस्रि बेरखां होनानै लायो आरो बैफोरखौ माबोरै गोसोआव लानो हागोन बेफोरनि फारसे गोसोआव बायदिसिना साननायफोरा जेब्लायबो सोमजिखाङो बेखायनो आं लिरनाय फरायनाय समाव जेब्लाबो मोनसे थि गोसो लानानै लिरो आरो फरायो